بائکنگ کس متاثر کیسے کیا بائک بائک جو ہوتا ہے جس سے لوگ سفر کرتے ہیں وہ آرام سے آسانی کے ساتھ وہ جو ہے اپنے منزل مقصد تک پہنچ جاتے ہیں اس لیے کہ بائک جو ہے ایک سواری ہے جس سے انسان بآسانی کے ساتھ لمبے سفر بھی جو ہے آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں اور اس پر جو ہے آدمی جب بیٹھتے ہیں تو سکون ہوتا ہے اطمینان ہوتا ہے اور اس پر چڑھ کر جو ہے بڑی بڑی دور کا سفر کر کے جو ہے چلے جاتے ہیں اور اس پہ جو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ ہم کو جو ہے بائک جو ہے متاثر کیا موٹر سائیکل جو ہے متاثر کیا اور اب کچھتا برسوں سے جو ہے اس کا لک گاڑی کا لک جو ہوتے ہیں اس سے گاڑی کی جو ہے بہت ساری گاڑی آتے ہیں جس کا نام جو ہے اپاچی ہے یہ ہے ہے یہ سب جو ہے متاثر کیا اس لیے ہم اس پر جو ہے اس سے متاثر ہو گئے